अस अपने बच्चे दी दिक्खो हां अडमिशन करान जन्ने ते अडमिशन करान जन्ने होन्ने सब तू पैह्लें अडमिशन कराने होन्ने फिर अडमिशन कराने दे बाद च अस उ'नेंई बुक्कां लेई दिन्ने होन्ने नमियां फिर बुक्कां लेई दिन्ने होने नमियां फिर बुक्कां लैने बाद फ्ही उ'नें जिल्त जुल्त चाढ़ने होन्ने फ्ही यूनिफार्म बी लेई देनी नमीं उ'नें फ्ही यूनिफार्म लेई देओ नमीं टाई लेई देओ बैल्ट लेई देओ शूज़ बगैरा लेई देओ बूट लेई देओ उ'नेंगी बूट लेई देओ फिर कन्नै उ'नेंगी फिर ओह् लेई देनी बोतल बी चाहिदी होंदी फिर उ'नें नमीं फिर जेल्लै नमीं क्लासै च बैठदे फिर उ'नेंगी टिफन बी नमां लेई देओ फ्ही टिफन लेई देओ नमां फिर बैग बी चाहिदा नमां उ'नेंगी फिर बैग बी नमां लेई देओ फिर बैग नमां लेई दिन्ने होन्ने फिर इक ते प्राइवेट स्कूल फीस बड़ी ऐ फीस देई देइयै नी बारा खंदा जेह्ड़े लोग प्राइवेट जेह्ड़े मतलब एह् गरीब लोग होंदे उ'नें फीस पैह्लें फीस गै निं ओह् छड्डी ओड़दी फिर उ'नेंगी फीस गै बड़ी देनी पौंदी फिर फीस देओ फिर इक ते प्राइवेट स्कूल दिक्खो डोगरी बोलदे नी हैन ते डोगरी बोलनी बी चाहिदी डोगरी जेल्लै स्कूल प्राइवेट स्कूल जंदे लोग ते डोगरी बोलदे ते डोगरी बोलनी चाहिदा ते बच्चें गी लग्गी पौंदे निक्खरन कि भला इंग्लिश बोल्लो हिन्दी एह् इद्धर हिन्दी बोल्लो ते डोगरी बोलन गै नी दिंदे बच्चे गी जे अगर डोगरी बोलन नी देगे ते बच्चें डोगरी सिक्खनी कुत्थां ते फिर ओह्दे बाद च प्राइवेट है ते गौरमैंट स्कूल बी ठीक न पर गौरमैंट स्कूल च बस इ'यै बस स्कूल जाओ ते मैम टीचर कुछ दिखदे नी कोई ओह् नी बस इ'यै कम्म करो एह् करो घाह् चुक्को ओह् चुक्को केह् बोलदे उसी कोई गंद पेदा होग ओह् चुक्को अम्मी प्राइवेट अम्मी गौरमैंट स्कूल गै पढ़ी दी जेल्लै अ'ऊं पढ़दी ही ते उल्लै टीचर पढ़ांदे कुछ ऐ निहीं बस आओ बैठे ते किम्ब बनाओ एह् क्या ओह् खेलो कोई रोक टोक नी सरकारी स्कूल ते प्राइवेट स्कूल एह् बस एह् ऐ भला भला बच्चे गी ओह् फैस्लिटी बी बड़ियां दिंदे ऐ प्राइवेट स्कूल ते गौरमेंट गौरमेंट बी बड़ी कुछ फैस्लिटियां देआ दी बच्चें गी भला एह् करो वो करो ते पर बच्चे जेह्ड़े ऐ ओह् गौरमेंट स्कूल नेईं पढ़ी सकदे फिर बी प्राइवेट स्कूल गै पढ़दे ऐ ओह् ते फ्ही टयूशन बी जेकर प्राइवेट स्कूल बच्चे रक्खे दे ते फ्ही ओह् टयूशन बी पढ़ानी पौंदी अस अस एह् लोक डोगरे लोक डंगर डुंगर बी रक्खे दे होंदे खेत्तर खूत्तर बी जाना पौंदा सब कुछ करना पौंदा ते बच्चे गी जेकर टयूशन नेईं रखचै ते फिर अस बच्चे साढ़े अग्गैं कामजाब बी नी होई सकदे ऐ गै ते इस बास्तै टयूशन बी रक्खनी पौंदी सब कुछ करने पौंदा बच्चे ते ते फिर बच्चे स्कूल जेल्लै जान लगी पौन